हॅं हेल्लो हॅं कहू जी हमरा तऽ बड्ड परिवर्तन लगैया एहि पाँच साल मे सबसँ बेसी सुविधा सड़क आ बिजली के हमरा लगैया आ शिक्षा के सेहो बहुत विकास बुझि परैया जे महिला सब घर मे बाॅंधल रहै छलिहए ओ केवल भानस भात मे जुटल रहैत छलीहए ओ आब बाहर निकलि कय कौलेजमे पढ़बै छथि हवाई जहाज उरबै छथि हमरा ततेक नीक लगैत रहैया से सब गप कय आ रोड एहन बढ़िऑं सय भऽ गेलैया जे कतबो राती बीराति कय कतौ अहाँ जा सकै छी अपन गाड़ी सॅं आओर भाड़ा परहक गाड़ी बहुत रास ओला उबर सब चलय लागल अछि गामो दिस दरभंगा सं अहाँके अबै मे कोनो दिक्कत नहि होयत दरभंगा सॅं गाम हम बारहो बजे राति कय हम जा सकै छी एहि एहि सबहक असुविधा छलैया सरकारी बस सब चलै छलैया लेकिन खचाखच भरल छलैया आब अहाँके से सब नहि अपन कैब बुक करू एकरो सुविधा दरभंगा मे उगना कैब आओर ओला कैब सब चलय लागल अछि तै सब के सुविधा भऽ गेल अय हमरा सब के कतौ जाई मे रोड आओर बिजली एतेक सुन्दर भऽ गेलैया जे गामो मे घर घर मोटर लागि गेलै एहिमे चीजक दिक्कत आब नहि भऽ सकैया जे चीज से ताकू तुरत उपलब्ध भऽ जाइया आ चिकित्सा के सेहो बहुत नीक नीक अस्पताल सब खुलि गेल अय दरभंगा मे जाहिसॅं कि सब के सब के ओहि सॅं बेसी अपन प्रेम होइ छनि हुनकर सबहक से रहै छनि जल्दी ओकर सहायक भऽ जाइ छथि ओ ठीक अछि आब बड्ड सुविधा भऽ गेलए कल्पना कहियै नहि हॅं हवाई जहाज हॅं नया जे भऽ गेलै नया जे खूजि गेलै जे हवाई अड्डा ताहि सॅं एतेक सुविधा भऽ गेलै जे धीयापुता विदेश मे रहैया आब सीधा चलि अबैया गाम चौबीस घंटा मे हमरा तऽ सबसँ सुविधा से लगैया धीयापुता पटना उतरै छलाहे तकर बाद पाँच घंटा लगै छलैया ओ सब बेसी अबर्जात ओकरा सब के भऽ गेलैया हम तऽ ओहि मे बड्ड खुशी रही हॅं ठीक अछि हॅं हॅं हम तऽ बड खुशी छी हमर तऽ आब वयस भेल ने धीयापुता खुशी रहत से बेसी मनबैत रहूँ हॅं ठीक अछि राखू